दा गेम आरो स्पर्ट्साव बेबादिनोथ' देहायाव गाज्रि खालायो माखासे बे टेक्न'लजि दानि ओंखारनाय मबाइल गेम्सफ्रा फाबजि ओमफ्राय फ्रिफायार बेबायदिया आरो नैफेरबादियाव साननानै नायोब्ला माखासे गेम्सा मोजां बिदिनो स्पर्ट्साव बिदिनो फुटबल माबाफ्रा मोजां देहाफोरखौ फिट लाखियो बिनिफ्राय क्रिकेट ओमफ्राय बिसोर बिराद मोजां एक्सारसायस गेम आरोखि ना ओमफाय दानि गोदान गोदान ओंखारनाय मबाइल फाबजि ओमफ्राय फ्रिफायार बेफोरथ' बिराद मबाइलनि गेम्स सोरबा बिराद देहाखौ एसे माबायो मबाइलनि गेम्सफ्रा बिराद जोंनि ब्रेनखौ माबायो आरोखिना जायो बेनिफ्राय बेनिफ्राय देहाफोरखौबो न'निफ्राय ओंखारा नालाय देहाफोराबो उविक जालाङो देहाफ्रा गाज्रि जायो आरोखिना बेबादि मबाइल गेमस्फ्रा फाबजिफ्रा मबाइल फ्रिफायारफ्रा ओमफ्राय दा जोंना थाङो बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो स्पर्ट्स गेमा मोजां आरोना ओमफ्राय बे गेमाव जों दा फुटबल बेराद एक्सारसाइस खालामनांगौ जायो रानिं सब समाय रानिं खालायो गेलेनायनि सिगां रानिं एक्सारसाइस बायदिसिना बिदिनो खालामो ओमफ्राय क्रिकेटफ्रावबो बिदिनो मोजां खालामो देहाफोरखौ बिदिनो क्रिकेटफ्रावबो एक्सारसाइस थायो बेरादनो एक्सारसाइस खालामनांगौ जायो बेरादनो बिनिफ्राय दाथ' मबाइल फाबजि बेफोर गेमा बिराद एफेक्ट खालायो ब्रेनफोरखौ माबाफोरखौ बदिफोरखौ स्ट्रेसाव दोनो ओमफ्राय दा बैसोर जाबाय गेम्स स्पर्ट्साव बिराद मोजां आरोखि बेफोरबायदिया खारनाय बारनाय बेराद मोजां बेफोरो हेल्थ मोजां जायो आरोखिना बेफोरबादि गेमजों खारनाय माबाफ्राव एक्सारसाइस खालामनायफ्राव बेफोरबायदिया फुटबलाव बिराद मोजां जायो ओमफ्राय दाथ' मबाइल फाबजि गेमफ्रा बेराद ब्रेनखौ डेमेज खालायो उन्दैफोरनि थाखाय माबानि थाखाय मबाइल गेम्सा मोजां नङा आरोखिना बेनिफ्राय दा जोंना दा बेफोरबादि फुटबलफोर गेलेयोब्ला उन्दैफ्रा बेराद मोजां जायो आरोखिना उन्दैनिफ्रायनो स्ट्रं जालाङो बिदिनो माइन्डफ्राबो फ्रेश थायो बेलासिफ्राव एखमब्ला दसे सम गेलेब्लानो एक्सारसायसआवबो मोजां जायो ओमफ्राय दा बेफोर मबाइल गेम्सफ्राव गेलेब्ला बिदि एक्सारसाइस मा सायस जाला आरोना एक्सारसाइस